वाराणसी जिले में हमारे कुछ कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो हम जानते हैं जैसे कि गंगा घाट जो हमारे गंगा घाट हैं वे बहुत प्रसिद्द है गंगा घाट वहाँ बनारस में हम यहाँ पर जाते हैं वहाँ की अनेकों घाटों का आ अनेकों घाटों को जानने के बाद मुझे यह पता चला की हर घाट की उनकी अलग अलग विशेषताएँ मानी जाती हैं जैसे कि तुलसी घाट तुलसी घाट में तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है कृतियाँ रामचरित मानस जो कि अनेक वे जो कि अनेक अत्यधिक प्रिय हैं जो हमारे भारत में यह यह जो यह जो रामचरित मानस जो बुक लिखा गया है वह अत्यधिक लोगों के द्वारा पढ़ा समझा जाता है या हमारे भगवान राम की स्मृति की निशानी है हमारे भगवान राम ने किस मार्ग पर चला और कितनी कष्ट को सहा है उन और उनकी भाईचारा क्या है यह सब बताती है रामचरित मानस में एक ऐसी किताब है जो लोगों को आस्था विश्वास और अपनापन बताता है और विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शंकर भगवान की मंदिर है जहाँ पर लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं या बनारस की सबसे प्रसिद्ध मंदिर मानी जाती है भगवान विश्वनाथ की और हमारे गाँव की भी अनेक कहानियाँ मानी जाती हैं लोग उन्हें लोग उन्हें उत्साह की तरह पूजते हँ पूजा पाठ करते हैं जैसे कि भगवान राम ने भगवान राम जब बनवास जब वापस आए घर तो वह वह राम उत्सव राम उत्सव के रुप में वह रामायण आदि का उत्साह मनाते हैं गाँव में अनेक संस्कृति और अनेक संस्कृति ही हमारे देश परम्पराओं के बारे में हम जानते हैं इस तरह से